آج ہندوستان کے جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں سب سے اہم دہشت گردی اور ماؤوادی مومینٹس ہیں جو عام طور پر جموں کشمیر اور جھارکھنڈ مدھیہ پردیش مغربی بنگال اور چھتیس گڑھ میں زیادہ سرگرم عمل ہیں ان تحریکات پر پچھلے دس سالوں پر حکومتِ ہند نے اس پر کنٹرول کر لیا ہے لیکن ابھی جو صورتحال میں غربت اور اشعار کی بڑھوتری اور جمع خوروں کی جمع خوری پر حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اس لیے عوام بہت پریشان ہے